جی ہاں اپنے علاقے میں زمین خریدتے اور بیچتے وقت تو لوگوں کو درپیش قانونی مسائل بہت سارے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا دھڑی کا سامنا کرنا پڑتا ہے زمین خریدتے اور بیچتے وقت ان باتوں کا دھیان دیا جائے کہ وہ زمینیں خصوصی طور پر ان کی ذاتی ہوں جو بیچ رہے ہیں اور اگر قانونی طور سے لی جا رہی ہیں تو ان کی بنچھتی وغیرہ کو دیکھا جائے اور ان وجوہات کے تھرو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کاغذات کو کاغذات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اصلی ہیں یا نہیں ان ساری چیزوں سے درپیش قانونی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے